हमर देशमे अभी भी महिलाके बहुत सब चीज के लिये सामना करय पड़ै छै जैसे जेना कि कोचिङ्ग ही जाइ छै दू लड़की जाइ छै साथमे कोनो कारणवश एगो लड़की नहि गेलै या ओकरा जे कोचिंग छुटि गेलै या छोड़ाय देलकै घरवला या ओकर शादी बियाह भए गेलै एहि सब चलते जे लड़की ओकर साथमे जाइ छै कोचिंग ओ नहि जेतै ई भेलै चुनौतिके सामना करै पड़ै छै अपन पढ़ाइ खातिर शिक्षाके क्षेत्रमे हाँ पढाइ लिखाइ के सबकुछ बराबर तऽ मिलै छै ओकरा प्राप्त करै खातिर अभी भी बहुत सङ्घर्ष करै पड़ै छै महिला सबके कहीं जाइ पड़ल हऽ लड़कीके कॉलेजे जाइके रहल लऽ कोनो पढ़ाइ लिखाइ के काम से बाहर निकलत रहै लऽ तऽ घरसँ कोई के साथमे लै कए जाइ लऽ पड़ै छै गार्जियन ओइ गार्जियनके कोइ काम रहै छै नहि जाइ सकै छै तो ओकर पढाइ बाधित भए जाइ छै लेकिन अकेले जायमे मन नहि लगै छै इएह सब छै लड़कीके लए कऽ दिक्कत अभी भी छै हर क्षेत्रमे